ओइ आबौ नोंसानाव अमा दङना अमा दङो अ हाबानि नांगौमोन हाबानि नांगौमोन है एसे खम खालाम दे आबौ दस हाजार होदो अ आर बोरमाफोर दंना गैया आबौ फान्था नांगौमोन आबौ हाबायावसो जाहोनोसो नालाय मा दाम खालामदों बोरमाखौलाय अ एसे खम खालामनांगोन आबौ

फनद्रस'सो खालामदो आबौ एइद जानाय नङा दे आबौ दे दुइ हाजार होबाय दे होमब्ला आबौ दे अ बाहेना नोंनो नांगौना बेसेसो नांग्रोगौ बाहेनाखौलाय हाब दे जागोन दे जागोन आबौ जागोन होमब्ला दाउलाय दाउ दंना गैया आबौ बेदरखौथ' हाबाया समनियासो सिगां नांगोनना एसे गाबोनफोर नांगोन खोमा दे गाबोन गाबोन अ गोदानानै हरब्ला मोजां जागौमोन आरो आबौ गथायैब्लाबो जागो नामा दे गामियाव मानसि दङना गोदानो गथायैब्लाबो लायनांसिगोन दे दाउबो दं होनदोंमोनना आबौ अ नाबोथ' नांगौमोन आबौ ना दंना गैया नोंनाव फुख्रि लकेलब्लाबो जायो आबौ लकेल दङ मासेयावलाय मा दाम खालामगोन आबौ लकेलखो ओइ आरायस' आरायस' ला दे आबौ हाबानि हाबानि जाहोनायसोना आबौ दे बुरजा लांनाय हिसाबै एसे खम लादो दे आबौ खोनाबाय आबौ बुरजा लांनाय हिसाब हा गाबोन नांगोन दे आबौ गाबोन समनियासो नालाय हाबाया सानसे सिगां नांगोन ना खोनायाखै आबौ अ नाबो दंना आबौ ना दंना गैया ना रै मिरगा आसि थाइथाम थाइथाम फारलानै फारलाब्रैसो नांगोन खोमा आबौ फारलानैसो फारलानोसो फारलानै अ दे दे आबौ दे दे जाबाय दे होनब्ला